हम पशुपालन करते हैं गाय का गाय का तीन बार खाना खिलाते हैं गाय का दूध दुहते है गाय का दूध सेंटर में देते हैं गाय का गोबर उसे खेत में पटाते हैं खेत में खेत खाद के तरह देते हैं गोबर के कथी कहै छिकै खेत के उब्जा क्षेत्र होता है हरियाली भी गाय के खिलाते हैं और सब्जी भी क्या सब्जी और का खेती करते हैं